योगा स्टार्ट करन दी कोई एज़ नी होंदी जियां जियां बच्चा बधदा जंदा उसी जे अस योगा करना स्टार्ट करी लैच्चे ते ओह्दे बिच्च स्हानू गै फायदा ऐ जियां निक्के बच्चे होंदे उनेंगी जे सखा जे कोई सखा जियां टीचर होइये स्कूल च बड़ी सारी फैसलिटियां ऐं अज्ज कल जियां योगा टीचर होई गेई जां कुश बी ते बच्चे जिसले सिक्खदे न ते ओह् घर आइयै बी दसदे न अपने मां प्यो कि इयां सखाया ते मां प्यो बी ओह्दे कन्नैं सिक्खदे न कि इयां करगे ते इयां होनां ते एह्दे बिच्च कोई गल्त नी ऐ कि असें जे अपनें बच्चे गी स्टार्टिंग कोला दा गै दस्सना स्टार्ट करी ओड़ेआ कि योगा कियां करदे न ते जिसलै जिसलै बच्चा मैच्योर होंदा उसी दस्सी ओड़दे कि योगा करनां ऐ ते ओह्दे फायदे बी बौह्त नै जियां पायदा अस दिक्खी लैच्चै पैह्ली गल्ल ते होई गेई कि जियां कोई ड्प्रैशन आह्ला बंदा ऐ जां टैंशन ऐ उसी ते ओह् केह् करै सवेरै जल्दी उट्ठियै न्हाए धोए ओह्दे बाद च बैठियै उप्पर ते जां पार्क पूर्क च तली जा जां ते अपनें शत्ता उप्पर चली जाए ते बैठियै ते अपनें योगा आसन बिच्च बैठियै ते छड़ियां बरीदिंग दियां ऐक्सर्साईज़ां करी लै ओह् बी बड़ियां होंदियां न ओह्दे कन्नैं केह् होंदा डिप्रैशन बिच्च मैडिटेशन दी बड़ा जादा जरूरत होंदी ऐ जियां योगा करदे रौह्गे ओह्दे कन्नैं मैडिटेशन बड़ी मदद करनी ऐ उनें तुंदा दमाक शांत होई जाना ऐ रलैक्स फील करनां ऐ तुसें ते एह् ते बौह्त बधियै चीज़ ऐ डिप्रैशन आह्ले बंदे लेई ते जेह्ड़े लोग स्ट्रैस लैंदे न ते कन्नैं कन्नैं जिनेंगी हैड सिर च दर्द होंदी ओह् बी ठीक करी सकदे न योगा कन्नैं तुस बड़े सारे योगा टीचर ऐज़ ए गाईडैंस रक्खी सकदे हो ओह्दे कन्नैं सिक्खी सकदे हो कि कियां मिगी सिरदर्द होंदी ऐ ते केह्ड़ा योगा आसन करियै करचै ते होर जियां फायदे दस्सां में तुसेंगी ते जियां पोआइस्चर कुसे गी रीढ़ दी हड्डी दी पीड़ होंदी ऐ ते उसी अस आखदे हां कि दवाई खाई लै जां एह् करी लै ओह् करी लै इस कन्नैं किश नी होई सकदा जिसलै तक तुस योगा नी कर दे ओ ऐक्सर्साईज़ नी करा दे ओ ते रीढ़ दी हड्डी चेंज़ नी होनीं अपनी पोज़िशन कोला दा ते बैस्ट चीज़ ऐ कि तुस योगा च बड़े सारे आसन होंदे न तुस ओह् ट्राई करियै ओह्दे कन्नैं बड़ी मदद मिलदी ऐ तुंदी रीढ़ दी दर्द बी ठीक होई जानी ते ओह् बी पोस्चर जदा ते बौह्त ही स्हेई होनां ऐ ना ते त्री गल्ल एह् ऐ कि ओह्दे कन्नैं साढ़ी स्किन जेह्ड़ी ऐ ओह् ग्लो करदी ऐ ओह्दे बिच्च इयां दानें दूनें नेंई होंदे जियां तुस सवेरैं उट्ठियै शत्तै उप्पर जाओ जां पार्क पूर्क च चली गे तुस पेड़ पौधे दिक्खो तुस हरियाली कन्नैं कनैक्ट होवो नेचर कन्नैं कनैेक्ट होवो बैठियै इयां नंगा घा पर चलो तुसें कनैक्टिविटी फील होनी सारी ते तुंदा जेह्ड़ा स्ट्रैस आह्ला पोआस्चर आह्ला मैडिटेशन सर दर्द बड़ी सारी बमारियां जेह्ड़ी खत्म होई जंदियां ते एह् योगा दी बौह्त ही खास चीज़ ऐ कि एह्दे बिच्च किसे बीा मरीज़ नू जां किसे बी नॉर्मल बंदे नू दवाई दी जरूर नी होंदी ते ओह् बस उसी एह् करनां चाही दा कि प्रापर सवेरे उट्ठनें दा टाईम ते सौनें दा टाईम कन्नैं सवेरे उट्ठियै अप्पूं न्हाई धोईयै उप्पर छत्ता पर जाईयै सारी ऐक्सर्साईज़ करनी शांति कन्नैं कोई शांति आह्ली जगह् दिक्खी लैनी ते ओह्दे कन्नैं बड़े सारे फायदे जियां में तुसेंगी दस्से ते स्किन उप्पर बी ग्लो आंदा ऐ पाईस्चर बी ठीक होई जंदा बच्चें गी ते बड़ा गै स्हेई ऐ ओह्दे कन्नैं कोई अग्गैं जाईयै प्रावलम नी होनीं जियां अग्गैं जाईयै कोई रीढ़ दी हड्डी दी प्रावलम सर्बाइकल दी प्रावलम अज्ज कल अस दिक्खा दे आं बड़े बच्चें च ते ओह् ठीक होई जानी ओह्दे कन्नैं केई बी दिक्कत नी होनीं बच्चें गी उनेंगी मतलव जिसलै बड्डे होनां चे उंदी फिट ऐंड़ फाईन बॉडी होनीं ऐं इयां खाना पचान बासेतै बी बड़ा स्हेई होंदा ऐ एह् जियां तुसें बाह्र दा कुश खाई लेआ ते योगा तुस करदे ओ जे तुसेंगी नब्बै परसैंट फर्क होनें आह्ला ऐ जे दवाई खान कन्नै तुसेंगी दस परसैंट फर्क होन आह्ला ऐ ते तुसेंगी नब्बै परसैंट फर्क तुसेंगी पेई सकदा ऐ जे तुस योगा करी लैच्चै ते एह्दा सब तो बधियै ऐ एह्